جی ہاں ہمارے علاقے کے اسکولوں میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے اور یہ عام طور پر نصاب کی بنیاد پر ہوتی ہے نصاب میں شامل مواد عموماً تعلیمی بورڈ یا وزارت تعلیم کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے اور یہ رسمی تاریخی مواد پر مشتمل ہوتا ہے جو کتابوں اور دیگر تعلیمی مسائل کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے زبانی تاریخ اس سے مختلف ہے کیونکہ یہ لوگوں کی ذاتی یادداشتوں کہانیوں اور تجربات پر مبنی ہوتی ہے زبانی تاریخ اکثر روایات ثقافتی کہانیوں اور شخصی تجربات کو محفوظ کرتی ہے جو رسمی تاریخ میں نہیں ملتے یہ مقامی نقطۂ نظر اور غیرتحریری تاریخ کو بھی محفوظ کرتے ہیں ہندستان میں بہت سے تاریخی واقعات ایسے ہیں جو اسکولوں میں پڑھائے جانے چاہیے مثلاً دلّی کی فتح کے دوران اکبر کے دور کا سماجی اور ثقافتی اثر موسیٰ بائی کی جد و جہد اور بھوپال کی خواتین کی تحریک جیسے واقعات اور ان کی اہمیت کو بھی تعلیمی نصاب میں شامل کیا جا سکتا ہے اس طرح کے واقعات طلبہ کو تاریخ کے متنوع پہلوؤں پہلوؤں سے آگاہ کر سکتے ہیں